भारतीय खाने में सब से अच्छा उत्तर भारतीय खाना बनाना ही अच्छा लगता है और हमारे यहाँ सब को खाना भी उत्तर भारतीय खाना पसंद है ये काफ़ी अच्छा होता है सेहत के लिए भी लोगों को भाता भी है चाहे कोई भी हो शौक़ से खाते हैं और शौक़ से पकाते हैं